मेडिया रेडिअ' टेलिभिसन आर नाउ बर' प्रतिभा बर' रावखौ बाहायनाय नुनो मोनसै गोदोनि दिनाव जोबोद खममोन आरो नुनोबो नागिरा मोन जेरै दा निउज चेनेल टेलिभिसन बायदि बायदि रादाबफोरावबो बर' रावखौ बाहायनाय जायो मानोना गोदोनिफ्राय दानि जुगाव टेकनलजिनि टेकनलजिनि आदबजों बहुद गोदान गोदान सिस्टेम मोजां मोजां जानायनि जाहोनावनो बर' रावखौबो मेडिया टेलिभिसन बायदि बायदि फोरावबो बाहायनो हानाय जाबाय